समाचारनि में समाजिक मुद्दा ज़रूरु खणंदा आहिनि उन में सुठो बि लॻंदो आहे पर कॾहिं कॾहिं ईअं लॻंदो आहे कि मुद्दनि खां भटकी करे खाली विढ़णु जिढ़णु थींदो आहे इन ई ते रोक लॻणु खपे पूरी कोशिश करणु खपे कि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियनि जंहिंमें समाज जो भलो थिए ऐं सभिनि दिक़तनि जो निवारणु कयो वञे